کیا آپ کرشما کیا آپ بیوٹی پارلر سے بات کر رہی ہیں اچھا مجھے میک اپ کروانا تھا اپنا کرشمہ راوت جیسا ہاں تھریڈنگ بھی اور فیشیل بھی کروانا تھا نہیں بس یہی چیزیں کرانی ہیں مجھے کتنا پرائز ہوگا آپ تھوڑا کم کر لیجیے نہ یہ تو بہت زیادہ ہُوا دیکھ لینا تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ وغیرہ کیوں کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے میں نے جہاں پہ پہلے کروایا تھا تو وہاں پہ بہت کم ریٹ میں ہوگیا تھا لیکن اُنہوں نے اچھا نہیں کیا تھا دیکھ لیجیے آپ تھوڑا کم اور کتنا کتنا ٹائم لگے گا اِس میں اچھی بات ہے ہاں تو ٹائمنگ کیا رہے گی اگر میں آؤں تو آج آجاؤں میں آپ کے یہاں پر

پرسوں کل نہیں ہوسکتا پرسوں مجھے جانا ہے کہیں پر ارجنٹ ہے میرا دیکھ لیتی آپ کل کل شام میں کس ٹائم پہ آؤں میں اچھا ٹھیک ہے میں آجاؤں گی دو بجے کے قریب اور اچھا ٹھیک ہے تھینک یو آپ کا بہت بہت آپ نے تھوڑی کم کرلی پیسے اور آپ کے یہاں ابھی کیا کیا مجھے کوئی دقت وغیرہ دقت وغیرہ تو نہیں ہو گی نا وہاں پر مجھے اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے تو میں کل آجاتی ہوں ٹھیک ہے